ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ तो पहले से ही आ तो रहे पर हम जितना जानते हैं कि जो गाँव वाला एरिया होता है इसमें रोज़गार के बहुत कम ऐसे साधन होते हैं जिससे हमारा जो व्यवसाय है या हमारा जो दिनचर्या का साधन हैं यह बहुत ही कम चलता है इसीलिए हमारे गाँव के लोगों को ऐसे बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है जिस लिए वह अपना बच्चों को अपनी पत्नी को पाल सके और जैसे घर में चार लोग हैं तो एक जो आदमी होवत होत है वह बाहर जाता है कमाने के लिए और पैसा कमा कर लाता है और अपना परिवार का पालन पोषण करता है ग्रामीण वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समस्या का समाधान करने का मौका नहीं मिलता है और वह इसी समस्या में अपना जीवन का पूरा व अपन करता है